میں نے آن لائن ایک موبائل چارجر بک کیا اور اس میں ڈیلیوری ڈیٹ چار دن کا بتایا کہ چار دن کے اندر آپ کے گھر پہ پہونچ جائے گا خیر موبائل چارجر جو ہے چار دن کے اندر تو آ گیا اور میں نے ریسیو کر لیا جو چارجر میں نے منگایا تھا وہی چارجر تھا لیکن اس چارجر میں دقت یہ ہے کہ پروڈکٹ وہ خراب ہے ایک تو چارجر پکڑتا نہیں ہے اور جب پکڑ بھی جاتا ہے تو پھر ہلنے کے بعد فوراً جو ہے وہ چارجنگ چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی چارجر کی جو لمبائی ہے وہ وائر وہ بہت چھوٹا ہے تو حالانکہ چارجر بنانے والے کو یہ چاہئے کہ کم سے کم دو میٹر کا ہونا چاہیے تاکہ جہاں کہیں بھی چارجر کو لگا کر کے کہیں دوسری جگہ پہ اوپر اونچائی جگہ پہ رکھ سکیں اور سب سے دقت والی یہ بات یہ ہے کہ وہ چارجر کا وائر جو ہے چھوٹا ہے اور چارجر پکڑتا نہیں چھوڑ دیتا ہے یعنی وہ بالکل بیکار ہے بہت گھٹیا ہے تو چارجر کا پروڈکٹ جو میں نے منگایا تو یہ مجھے پسند نہیں آیا تو میں یہ چاہوں گا کہ صحیح چارجر بھیجے تاکہ کسٹمر کو فائدہ ہو اور آگے بھی وہ اچھا پروڈکٹ سمجھ کر کے دوبارہ آرڈر دے سکے